پہلے کے زمانے میں بچے پڑھائی نہیں کر پاتے تھے بہت دقت ہوتی تھی پہلے کے ماں باپ بہت سوچتے تھے جیسے بچے کو کہاں دیں گے پڑھنے کے لیے کیسے دیں گے جائیں گے تو راستہ میں کچھ ہو نہ جائے یہ اگر بہت سوچتے تھے پہلے کے زمانے میں اب کے اب ٹیکنالوجی کی حساب سے اب کے زمانے میں جو ابھی ہے جو فون پہ پڑھ لیتے ہیں لیپ ٹاپ پہ پڑھ لیتے ہیں آن لائن کلاس بھی کر لیتے ہیں اور گھڑ پہ ٹیچر بھی آ جاتے ہیں پرھانے کے لیے تو اب کے دور میں ابھی تو پرھائی کا بہت اچھا چل رہا ہے ابھی بہت اچھے سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں پہلے کے زمانے میں لوگ بہت لوگ جاہل رہ جاتے تھے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تھے کیونکہ اتنا شویدھا تھا ہی نہیں پڑھنے کا اتنا باہر کون باہر جاتا ہے کچھ تھا نہیں گاؤں میں اتنا پڑھے لکھے لوگ تھے نہیں باہر جاتے تو باہر جانے کے لیے انسان کے پاس اتنا تھا نہیں نہ گاڑی تھا نہ کچھ بھی تھا تو اسی لیے اب اب تو گھر بیٹھے ہی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اب تو گھر میں فون پہ آن لائن کلاس لے لو یہی ہے جو آن لائن کلاس کرنے کے لیے ریچارج چاہیے ریچارج کر کے آن لائن کلاس کر لیتے ہیں ہم لیپ ٹاپ خرید لیتے ہیں لیپ ٹاپ میں پڑھائی کر لیتے ہیں اس سے نہیں ہوتا ہے تو سب چیز کرتے ہیں پھر ان سے نہیں ہوتا ہے تو ٹیچر بھی گھر پہ آ جاتا ہے پڑھانے کے لیے ٹیچر بھی گھر پہ پڑھا دیتے ہیں گاؤں میں اسکول مدرسہ ہر ایک چیز ہے سب سب میں تعلیم حاصل بہت اچھے سے ہوتے ہیں پہلے کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے لوگ بہت کچھ نہیں کر پاتے تھے تعلیم حاصل اچھے سے ہو جاتا ابھی ابھی کے دور میں ابھی کی صحیح ہے